हलो दीपक ट्रेवल्स जी भाउ ॿुधो न मूंखे ॿ गाॾियूं बुक कराइणियूं आहिनि असां ॿारहां ॼणा आहियूं जी जी हा हाणे असांखे शिरडी वञिणो हुओ हुतां लाइ गाॾी बुक कराइणी हुई त मां वरी सोचां असां सोहरीं तारीख़ वेंदासीं सोरहीं तारीख़ हिकु अरटीका बि खपे हिकु इनोवा जी जी त घणे बजे ताईं गाॾी मोकिलींदव तव्हां असांजे घर मां तव्हांखे एड्रेस मोकिलियांव थो टे नंबर में हेॾे ओटी सेक्शन में हा असां स्टे कंदासीं हा तव्हांखे अॻरि होटल जी सुञाण हुजेव त असांखे चारि रूम कराए ॾिजो न होटल जा असां टे फेमिली आहियूं जी हा असां केर ड्राइवर जो ॿुधायो न

ड्राइवर जो यू नो तव्हां कोस्ट घणी खणि वठंदव असां खां कार जी टे हज़ार हिकु गाॾीअ जो भाड़ो ॾिसो थोरो घटि थी सघेव त घटि कयो न असां शिरडी जाम दफ़ा विया आहियूं टे हज़ार थोरो महांगो आहे हा ऐं ड्राइवर जो खाधो वरी असां हुनखे बि ॾेई वठंदासीं हा हिकु सुबुह जो नाश्तो ऐं राति जी रोटी जी जी हले हले ड्राइवर सुठो त हूंदो न मतिलबु ॻाल्हाइणु ॿोलाइण में ऐं गाॾी हलाइण में ठीकु आहे